ہلو آپ اوبر سے بات کر رہے ہیں جناب میں نے گاڑی بک کری تھی نوئیڈا جانے کے لیے آپ کی گاڑی گندی تھی اندر سے سیٹ بھی صاف نہیں تھی پوری گاڑی میں کوڑا پڑا ہوا تھا شیشے بھی گندے تھے ڈرائیور نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا گاڑی میں گندی بدبو آ رہی تھی میں گاڑی دیکھ کر بہت مایوس ہوا